सर नमते हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो मुझे गुलाब जामुन चाहिए कैसे हैं गुलाब जामुन बर्फी काला जा हाँ हाँ जली

जी जी सर हाँ जी सर

जी सर

जी जी पाँच सौ पाँच सौ संख्या है जी जी

जी सर जी

जी सर जी जी सर

जी जी जी जी सर

जी सर

चलिए ठीक है पैसा लगे तो क्या हुआ ठीक है सर जी दे दिया जाएगा कोई प्राब्लम नहीं है पैसे की चलिए ठीक है ठीक है सर

ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है सर सर